म्हाजी फेवरेट गेम लुडो आनी कँडी क्रिश तितून कँडी क्रिशान जाल्यार टायम कसो स्पेंड जाता तो कांय कळना आनी टॅन्शन बी मातशें आसा जाल्यार ती गेमी गेमी खेळोंक बसता कॅन्डी कँडी क्रिश न्हू जाय तितले वरां सुद्दा खेळ्ळ्या न्हू कांय कळना टायम कसो खंयसून खंय पावलें तें बी कांय कळचें ना आनी लुडो गेम चार जाणांचे घेवंक फ्रेंड सर्कलान फॅमिली मेम्बरान अशें घेवन खेळोंक मेळटा तितून बी बरें जाता कलर्स सेपरेट आहात तुका कलर्स चॉयस करूंक मेळटा तितून बरें दिसता मातशें आनी लग टेस्ट बी आसता तितून फुडें फाटी उरता फुडें गेल्यार आविन जाता अशें दिसता लागीं लागीं पावत येयलें आनी कँडी क्रिश ओके परत काडाचे गेमी बी तितले काडाचे गेमीक अशे पांच स जाणांची सुद्दां गेम आहा तो खेळोंक मेळटा तितून पिकनिकेक बी गेल्यार ट्रेनीन गेल्यार आमकां लुडो गेम परत काडाची गेम अशें खेळोंक मेळटा बोरींग बी जायना अशें गेमी बी खेळोंक वचत जाल्यार दिसूय बरो वयता अशें मायंडूय मातशें फ्रेश उरता शार्प उरता मायंड बी भुरग्यांची बी आनी आमची बी

रिफ्रेश जात दिसता गेमी खेळांत जाल्यार